आमचे कडेन हांगा बरें व्हडलें गार्डन आसा सारकें चोड व्हड आहा आनी आमचे कडेन जायते भाशेंचीं झाडां व्हडले व्हडले रूख लायल्ले आसात पूण मोदें आमचें लॉन घातलेलें आसा आनी तें लॉन म्हणजे जायते कश्ट लागता तेका सांबाळून दवरूंक कित्याक लॉन इज नायस एन्ड ग्रीन आनी तें ग्रीन उरोंक जाय मेल्लें जाल्यार तें मातशें बरें दिसना तें मोदें पॅचीस केन्ना केन्ना ब्रावन जाता तें बरें दिसना सोगलें ग्रीन आसूंक जाय आनी तें ग्रीन दोवोरपाक आमचें वॉटरिंग सारकें पोडों जाय तेका वॉटरिंग कित्या आमचे हिंगा गोंयांत जायते वोत सारकें हीट आसता आनी ते हिटाचेर सगळें रोकडें सुकता सोगलीं झूम इन सारकी रोकडी सुकता सो आमी कितें केल्लें आसा आमचें सोक पीट बांदलोलें आसा तें सोक पिठा वोयर आमी लॉन घातलेलें आसा कित्याक सगलें आमचें घरचें उदक सगळें उदक आमचें सोक पीटान वता आनी तें सोक पीटान थ्रू लॉनाक मातशें कुलींग मेळटा आनी पावसा दिसांनी नो प्रोब्लम पावस पडून सोगलें वेट जावन सोगलें ग्रीन आसता बट आमचे गोंयांत हीट चड म्हूण रोकडें ओताचेर जोमीन रोकडी सुकोन येता सो तेका लागून आमचे आमी वॉटर करूं वॉटर करपाची गरज आसता वॉटरींग आमचे स्प्रिंकलर्स घातलेले आहा आनी ते स्प्रिंकलर्स चड कोन्न सेटींग करचें पडटा कितले कितले टायमान कितले टायमान उदक सुटपाचें आनी हुंय हुंय स्प्रिंकलर्स तांचे उदक हुंय पोडपाचें आनी उदक चोड हूंय नाका तें सारकें सेट करलें आसा आनी चोड कोन्न स्प्रिंकलर घात ना जाल्यार वॉटरींग करता ते आमी मॉर्नींग अर्ली मॉर्नींग करता जें चोड कोन्न हीट ना तेन्ना कित्याक झाडां तेन्ना बरी फ्रेशय आसतात आनी तांकां हीट लागना आनी नाजाल्या लेट इवनींग बसून करचें नो प्रोब्लम बिकॉज लेट इवनींग हीट लेस जाता चोड कोन समरांत सकाळचे फुडें नाजाल्यार लेट इवनींग घालूं उदक घालपाची गरज आसा आनी जेन्ना चड वारें मारता तेन्ना आमी वॉटर करचें न्हय कित्या वारें मात रोकडेंच सुकता उदक सुकोन तें इवेपोरेट जाता उद उंच वोयता सो आमी सकाळचे फुडें इज द बेस्ट टायमींग सोकाळीं नाजाल्यार लेट इवनींग आनी हें बरें उरपाक एशें हो एक आयडिया बरो आसा जो आमी केल्लो आसा तो सोक पिटाचो दुसऱ्यांकय मागता कोणू हें करूं सोदता लॉन बी कर घालूं सोदता तें बरें चिंतून घालचें कित्याक तें ग्रीन लॉन आहा जाल्यार बरें दिसता तें पॅच ब्रावन बी जालें जाल्यार कोणाक बरें दिसना तें आनी तें दर्टी दिसता सो तें मागीर काडून उडयतले तेका लागोन आमी चोड कोन लॉन ग्रीन दवरपाक तांकां स्प्रिंकलर्स जाय पोडटाच घालचे स्प्रिंकलर्स आनी लोन सोगल्यांक आवडटा तेका लागोन सोगल्यांनी बरें दिसूंक आमचें गार्डन बरें दिसूंक लाॅन दवरपाचें